گوتم بدھ نگر میں سوچھ بھارت مشن کے انترگت پنک ٹوائلٹ بنائے گیے ہیں یہ پنک ٹوائلٹ خصوصی عورتوں کے لیے بنائے گیے ہیں جو ہمیشہ صاف ستھرے رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ای رکشہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہاں کے افراد کی آنے جانے کی آسانی ہو اس لیے یہاں پہ صاف صفائی کے انترگت روز صبح کوڑا اٹھانے کی گاڑی بھی آتی ہے